हाँ नमस्ते कैसे चाहिए ठीक है बताइए कौन सी मोबाइल चाहिए आपको हलो अरे हमारे पास दस हजार से लेकर एक लाख तक का मोबाइल है आप जो चाहिए वही बोलिए आप जो जो भी सेट चाहिए वो बोलिए रियलमी का अरे रियलमी का रखते हैं रेडमी का रखते हैं ओपो का रखते हैं ऐप्पल का रखते हैं जो चाहिए आप बता दीजिए हम उसी हिसाब से आपको मोबाइल दे देंगे आपको रेट बता देंगे उसी हिसाब से आप ले लेना जितना आपको तो ठीक है कन्फ़म तो आपको जो पसंद हैं हैं वो भी सेट हैं लेकिन वो भी थोड़ा मतलब दस हजार बारह हजार ऐसे है इसीलिए अच्छा सेट लेंगी तो उसी हिसाब से आपको पैसा भी देना पड़ेगा हाँ तो आप आइए हमारी दुकान पर अच्छे से देखिए जो आपको समझ में आएगा वही हिसाब से आप आप मोबाइल ले लेना हाँ तो फाइव जी वाली मिल जाएगी जो चाहेंगे वही मिल जाएगी पैसा लगेगा दस हजार पन्द्रह हजार बारह हजार ऐसे ए मतलब दस हजार से शुरू शुरू है रेट उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा आप जैसे चाहेंगी वैसे ही फोर जी फ़ाइव जी डबल कैमरा हर सिस्टम हमारे पास सब है चाहिए आप क्या कह रही हैं हेलो हाँ हाँ वही हाँ क्या कह रही हैं हेलो हाँ आपको बड़ी वाली मोबाइल चाहिए बड़ी वाली हम देंगे जो चाहेंगी वही जैसे दुकान हम रखे हैं आपको जो चाहिए आवश्यकता पड़े आप आइए बताइए ये नहीं पसंद है ये नहीं पसंद है उसी हिसाब से जो अच्छी लगेगी वही मोबाइल हम आपको देंगे केवल हमको पैसा लेना है आपको मोबाइल लेना है ठीक है हाँ तो आपको बता देंगे न जब रेट बता रहे हैं दस हजार से शुरू है एक लाख तक है आप अब जिनमें एडजस्ट कीजिए क्या लेना है पसंद कीजिए कौन सी मोबाइल कौन सी नहीं चाहिए कितने रेट की चाहिए कितने रेट की नहीं चाहिए अब आप करेंगे हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं समसम की बारह हजार पन्द्रह हजार जैसे जो आप लेंगी जैसे फ़ाइव जी है फ़ोर जी है ये जैसे हैं वैसे उसी हिसाब से रेट लगेगा अब आएँगी तो आप हम अपना समय खराब करें अब फालतू आपसे क्या इधर उधर दिखाऍं आपको समझ में नहीं आएगा जब आप आएँगी लेने तो उसी हिसाब से हम आपको दिखा देंगे क्या कह रही हैं अब किश्त पर लेना है तो उसी हिसाब से देखो जोड़ के बता आपके अगर आपके पास मैं ले चलूँ आपको मोबाइल दस हजार में दे दिया अब उसके बाद पाँच फिर दे रही हैं पैसा उसी के हिसाब से हम अपना पूरा जोड़ के अपनी निकारेंगे पूरा हिसाब करके उसी हिसाब से आपको बता देंगे हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी के पास दस हजार मतलब मोबाइल का हो गया तीन हजार उसके पास है अब बेचारा पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसके हिसाब से किश्त बनेगी दो हजार तीन हजार छः महीने की देगा कि साल हाँ हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं हाँ तो आगे जइसे जैसे ब्याज वही तो हम कह रहे हैं हम वही बता रहे हैं कि जैसे आप जिस हिसाब से किश्त उसी हिसाब से आप ये मान लीजिए हम आपके अपने हें बता दीजिए हम बता दिए और आपके पास पैसा ही न रहे तो हम इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं आप आइएगा उसी हिसाब जिस हिसाब से आपके पास पैसा रहेगा उसी हिसाब से